जय झूलेलाल इहे जेके हाणे सभु सफ़रु माहंगा थी विया आहिनि जेके जाम हाणे इन्हनि त असांखे ॾाढो मुसीबत में विधो आहे असांजा मुंहिंजा भाउरु रहंदा आहिनि उते अंबरनाथ में उनखे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे हाणे अचण वञण में छाकाणि त माना हिते अचण लाइ हुननि खे अहिॾो भाड़ो ख़र्च करिणो पवंदो आहे ट्रेन में अचणो पवंदो आहे या त बाइक ते अचणो पवंदो आ ऐं घर में जेकरे काई बीमारी सीमाड़ी आहे त हुननि खे हुते पासे में हॉस्पिटल्स कोनि तंहिंखां सवाइ हुते पाणी बि तकलीफ़ आहे ॾाढी पाणी लाइ बि किते माना मतिलबु हुनखे जाम अचवञु करणी पोंदी आहे त जेके माना इहे शयूं आहिनि जेके असांखे हितां खां हुते पहुचाइन थियूं मुंहिंजे उनजी जेका मांहगाई आ्हे जेका असांखे ॾाढो मारे छॾियो आहे जेकॾहिं असांखे पढ़ण लाइ बि किते वञिणो हुजे स्कूलनि में वञणो हुजे त हितां माना कुझु न गाॾी खणा या कुझु बि हुन लाइ बि घणा पैसा त लॻी वञनि या किते नौकिरी वौकरी में वञिणो हुजे त हितां खां हुतां वञण लाइ बि जाम माना मतिलबु पैसो तो ख़र्चु करिणो पए त सम्झो माना मतिलबु हिन हिन जेका मांहगाई जेका आहे माना जेको अचवञु जेका आहे इन असांखे जाम माना मुसिबतु में विधो आहे न असां उन्हनि जे करे तला नौकरी तलाश त करे सघूं न शिक्षा चङी तरह मिले थी इन खे शेवा त करे सघूं पिया न कंहिंजी हेल्प त करे सघूं असां हिनजे हिन करे माहंगाई जे करे हिन करे असांखे जय बुले जय झूलेलाल